صحت مند پکوان جو میں اپنے خاندان کے لیے بناتا ہوں وہ ہے صبح کا ناشتہ جس میں میں بناتا ہوں چنا اس کے بعد میں بناتا ہوں دال چاول اور آلو آلو کی سبزی اسی طریقے سے میں بناتا ہوں مرغے کا گوشت بریانی اسی طریقے سے میں بناتا ہوں سویابین یہ تمام جو پکوان ہیں وہ صحت مند پکوان ہے اور اس کو کھانے کے بعد کسی کو بھی کوئی سائڈ افیکٹ یا پھر نقصانات نہیں پہنچ سکتے ہیں